हॅलो हां बा हॅलो हॅलो आयकूंक येता आं आतां येता नुस्तें कसले आसा तुमचें कडेन नुस्तें आसा आं म्हा म्हाका हें जाय कितें जाय सांग पळोवया करमाट आसा करमाट ना मानशेची सुंगटां आसा आनीक ती ही काळुंदरां म्हणटात ती ही वयर कलर कशें आसतात ते तेका काळुंदरां म्हणटात ते हां हां आनी म्हाका एक सांग करमाटाचो रेट कांय आसा दोनशी रुपया किलो हां ओके आनी ती सुंगटा कशी आसा मानशेची ती मात हा आं नाल्यार फटोवन दिशात कायय ते नुस्तेकार फसोवन दितात मानशेची म्हणान सांगतात आनी दर्याची दितात तशें बी काय ना मां हां आठशी रुपया किलो आनी आनी आनी दुसरी ती काळुंदरां आं काळुंदरां मात दोन तरेची आसतात दर्याची आसता आनी ती ही खाडेची आसता खाडेची आसता म्हणटात ती चिखलान आसतात म्हणजे ती काळी आसतात म्हणजे ती मात्शी खूब डर्टी आसता ती अशीं तुमी धूवन बी दिवं शकता कांय हय एक रेट एक सुबेस सांगल्यार जाता कित्याक आमच्या कडेन ती जायना मात्शीं घरा हातीन रावना अशी मागीर हातीन रावना अशीं सुटी करताना अशी बुळबुळून सकला पडटा हां कळ्ळे तुमका कळ्ळे तुमका न्हू हां आनी हांव तेका करमाट म्हणटा न्हू ते करमाट मिक्स कसले कसले मिक्स आसता करमाटान तुमचे ना येता तशें ना काय आतां पळय हां करमाट म्हटले कांय भितर सवनाळो आसता धोडयारो आसता बांगडो आसता खाप आसता अशें म्हणटा म्हणजे अशें कशें कशें मिक्स आहा हय तेका करमाट म्हणटा न्हू अशें मिक्स कशे आसा तुमचे हां मगेर आसा आं मगेर आमकां जाये तशे आसा कशे किलो दोनशी रुपया दोनशी रुपया किलो म्हटले न्हू हां बरें तर केन्ना तुमी हाडून पावयतले कांय आमी येवपाक जाय व्हरपा हां ते ते ट्रेवलींग कशें कांय हां त्या त्या रेटान त्या रेटान ना सेपरेट रेट हो बरें बरें आमकां हाडून पांयांत तर मागीर पयशे बी तुमचे मागीर दिता तर हा बरें बरें बरें